हैल्लो हांजी हांजी

कोई गल्ल नि घुमाई दिन्नेआं तुसें ते तुस चलो कोई तुस कुत्थैं रोह्ने आह्ले ओ इद्धर लोकल ओ जां चलो कोई गल्ल नि तुस दो सौ रपेआ देऊड़ेयो फ्ही तां ए मतलब ऐ तुसें फ्ही चक्कर पता केह् होंदा असें वि इय्यै आटो दा कीत्ते दा होंदा ना पूरा गै किन्ने बंदे जाना तुसैं कल्ले जाना जां हां कोई गल्ल नि दो सौ रपेया देऊड़ेयो तुस यरो चक्कर पता केह् तुसें पता फ्ही बड़ा घुम्मना पौंदा फ्ही तुस हर जगह दा सारै फिरना फ्ही कटरै घुम घुमना ओ ते फ्ही थोह्ड़ा नेईं नेईं डेढ़ सौ बड़ा घट होई जाना डेढ़ सौ नि पता केह् चक्कर ऐ इत्थै म चलो इक सौ नब्बै लाई देगा तुसें ई लास्ट यरो कक्ख नेईं बचदा ते तुसें पता मंगाई बड़ी ज्यादा होई दी हुन तेल बी इन्ना मैहंगा होई दा चलो इक सौ नब्बै आक्खिड़ेआ वा इक सौ अस्सी देऊड़गा चलो इक सौ अस्सी देऊड़ेओ लास्ट नेईं नेईं डेढ़ सौ पर नि चलो मनाई लाओ मनाई लाओ उ'नें किसे तरीके नै चलो डेढ़ सौ ठीक ऐ चलो फ्ही तुस हां देऊड़ो देऊड़ो ठीक ऐ हां वा चेत्ता रक्खेओ साढ़ा हां चलो कोई गल्ल नि डेढ़ सौ रपे चलो मन्नी लैन्ने आं फ्ही यरो ठीक ऐ ठीक ऐ ओके